میں نے آج امازون سے ایک ایم پی تھیئٹر منگایا وہ ایم پی تھیئٹر بہت اچھا ہے مجھے بہت دنوں سے منگانے کی بہت دلچسپی ہو رہی تھی اور میں نے اس کو آڈر میں لگایا اور مجھے بہت جلدی ہی اس کا آڈر بھی موقعہ سے مل گیا اور جو اس کی ریپنگ بہت اچھی تھی کیونکہ امازون والوں کی ریپنگ بہت اچھی اس لیے بھی ہے کیونکہ جیسے کہ ایک پلاسٹک کا ہے وہ ٹوٹنے اور گرنے کا ہے انہوں نے ریپنگ بہت اچھے سے کیا تھا اس کے لیے میں شکریہ کہنا چاہتا ہوں اور وہ ایم پی تھیئٹر جیسا کہ اس میں جو ڈیٹیلس امازون پہ لکھتے ہیں اس کے حساب سے ایک ہوتا ہے ایم پی تھیئٹر کی جو کوالٹی ہے جو ساؤنڈ کی جو کوالٹی ہے اس کے بیس بہت اچھے ہیں فک کوالائزر کوالٹی بہت اچھی ہے اور اس کا جو دیکھنے میں بہت ہی خوبصورت لگ رہا ہے بہت ہی خوبصورت ہے اس کے سامنے سے اس کا فرنٹ اور بیک سائڈ کا اور اس کا بٹنس بہت اچھے ہیں اور مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے اور میں اس کے لیے میں شکریہ کہنا چاہتا ہوں امازون والوں کا کہ مجھے جلد سے جلد مجھے آڈر بھی مل گیا اور بہت اچھا